میری سب سے کھانے کی پسندیدہ چیز ہے کباب اور مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ کباب میری اماں ہی بناتی ہیں اور مجھے ہی نہیں پورے گاؤں میں سب کو ہی پسند آتے ہیں جب بھی وہ بناتی ہیں کوئی نا کوئی آ ہی جاتا ہے کھانے کے لیے